गाजीपुर इक हमारा सिटी है जिससे गाजीपुर में हम बहुत सी जगहों पर घूमे हैं ऐसे लार्ड कार्नवालिस लार्ड कार्नवालिस में घूमने सी जगह जहाँ से दस पंद्रह गाँव के लोग आते हैं बहुत भीड़ भी होती है और वह देखने में बहुत अच्छा लगता है और वहाँ घूमने का नजरिया ही कुछ अलग होता है जैसे कि हम वहाँ के पार्क से घूमते हैं वहाँ के बारे में जानते है हमें टीचर लोग बताते हैं टीचर लोग के साथ हम लोग जाते है पेरेंट्स के साथ जाते है फिर पेरेंट्स हमें उस सब चीजों के बहुत अच्छे से बताते हैं की ये सब ऐसे था और गाजीपुर में हम चाहते हैं की हमारे यहाँ एक लाल एक किला होना चाहिए जहाँ से दूर दूर से लोग आयें घूमने के लिए गाजिपुर का रोड बहुत ही खराब है और हम चाहते हैं कि यहाँ की रोड एकदम हाईवे की तरह हो जाए जगह जगह पर गढ्ढे हैं जगह जगह पर ईटें गिरी हुई हैं जहाँ कि बाईक चलाने में बहुत दिक्कत होती है और गाजीपुर का रोड बहुत अच्छे से अच्छा होना चाहिए गाजीपुर में हर जगह पानी की टंकी होनी चाहिए पानी पीने के लिए हमें हर जगह जब पैसे नहीं हो तो पानी पीने के लिए बहुत समस्या होता है टंकी नहीं है कहीं खोजना पड़ता है की कहाँ हम लोग को कल मिले पानी पीने के लिए गाजीपुर के हमारे यहाँ एक नेहरू स्टेडियम है जिसमें हम लोग दस पंद्रह लोग गाँव के आते हैं वहाँ के दस पंद्रह टीचर हैं हमें खेलकूद सिखाते हैं और हमें एन सी सी करना रहता है तो हमें वो क्या एन सी सी करना रहता है तो क्या गाजीपुर की हर एक जगहों पर घूमना हम लोग के लिए बहुत वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ के रोड बहुत खराब होते हैं और हमें गल एन सी सी में बीस परसेंट छूट मिलता है बट उसमें बहुत सी कड़ाइयाँ होती है और सर लोग पाँच पाँच सौ महीना फीस लेते हैं जो की फीस कम करनी चाहिए बच्चों को फीस इतना नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमें बच्चों के पास हरेक चीज को देख दाख कर चलना चाहिए खास कर के लड़कियों के लिए सुविधा होनी चाहिए बस फ्री होना चाहिए महिलाओं के लिए तो बस फ्री कर देना चाहिये यहाँ तक महिलाओं से बीस बीस रुपये पच्चीस चिस रुपये लिया जाता है सिर्फ गाजीपुर से आने जाने के लिए मेरे मम्मी पापा उतना दे नहीं पाते हैं हमें एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं इतना दिन हमें नौकरी करने के लिए बहुत सी समस्याओं को वो देखना समस्याओं को जूझना पड़ता है हर चीज को लेकर चलना पड़ता है और ये छेड़ छाड़ भी बहुत सुविधा वो है ये सब चीजों को देख दाख कर चलना पड़ेगा गाजीपुर गाजीपुर हमारा एक सिटी है जैसे कि वहाँ पर बहुत सी समस्या उठानी पड़ती है महिलाओं के लिए सुविधा होना बहुत जरूरी है और गाजीपुर हमारे लिए एक सि गाजीपुर हमारी एक ज़िला है जिसे हम गाजीपुर ज़िला बोलते हैं यहाँ कि छेड़ छाड़ बहुत चलती है इन्हें हमें सब कुछ सुधा देख दाख के चलना पड़ेगा महिलाओं के लिए एक बस फ्री होनी चाहिए जो बस महिलाओं के लिए हो और पुरुषों के लिए अलग हों यहाँ प्राईवेट बस बहुत बहुत ज़्यादा महंगा वहाँ है जो डिपो वो हम लोग से पैसे लेते हैं ये इसलिए हमें गाजीपुर का कुछ सुधारना पड़ेगा और गाजीपुर गाजीपुर में बहुत सी घूमने की जगह है साईं नाथ मंदिर साई नाथ मन्दिर में एक पार्क होना चाहिए जिससे हम लोग घूमने जा सके साईनाथ मंदिर हमने अभी जाती हूँ पूजा पाठ करने के लिए तो हम हम बच्चों से बहुत पैसे वसूले जाते हैं टिकट लिए जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए हमसे मंदिर को मंदिरों मे जानें के लिए हमसे टिकट लिए जाते हैं क्या पूजा पाठ करने में भी टिकट देना देना जरूरी होता है ये मंडिल तो भक्ति भावना का होता है न तो हमें इसमें टिकट क्यों लेना पड़ता है यहाँ एक गंगा जी हैं जो गंगा जी को सफाई सफाई नहीं बहुत सारी गंदगियाँ रहती हैं कूड़ेदान इतने कचड़े फैले होते हैं की हमसे वो टिकट ले वो हमें देख कर अच्छा नहीं लगता हमें वहाँ सफाई करवानी चाहिए साईंनाथ के मंदिर में साईंबाबा के मन्दिर में फोटो खींचने लिए मना किया जाता है भगवान के साथ जो फोटो खींचवाने में क्या मना है भगवान के साथ तो कोई भी फोटो आराम से खिंचवा सकता है न तो हमें हर चीज से रोका जाता है और हमें लम्बी कतारों के सामना करने पड़ती हैं लाइनो की सामना करनी पड़ती हैं इतनी लम्बी लम्बी लाइन लगती है इतनी भीड़ होती है बहुत महिलाओं और पुरुष दोनों एक हीं लाइन में हीं लगते हैं महिलाओं के लिए कम से कम अलग लाइन होनी चाहिए पुरूषों के लिए अलग लाइन होनी चाहिए ये और हमें मंदिरे अच्छी लगती हैं घूमना फिरना अच्छा लगता है बट इतना रोड बेकार है क्या ही मतलब बताया जाय वो गाजीपुर में नेहरू स्टेडियम है जिसमें हमारी एडमिशन जल्दी नहीं होती है हमें एडमिशन के लिए भी दस बार भाग दौड़ करना पड़ता है है और एडमिशन एडमिशन के लिए हमें किसी सोर्स और पैरवी की बहुत जरूरत पड़ती है जिससे बहुत बड़े बड़े लोगों के पास जाकर हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है की हमारा एडमिशन करा दीजिए ताकी हम भी कुछ लोग पढ़ सीख पढ़ लिख सके और पी जी कॉलेज में पी जी कॉलेज हमारे यहाँ एक गाजीपुर में फेमस कॉलेज है पी जी कॉलेज जिसके लिए बहुत भीड़ होती है इसके लिए भी हमें एक एक चीज के लिए एक एक पॉइंट के लिए इतना दौड़ाया भगाया जाता है हरेक चीज के लिए देखना पड़ता है कि आप किस चीज के कहाँ कम पड़े फीस बहुत महंगे हैं पी जी कॉलेज का महिला डिग्री कॉलेज है वो और पी जी कॉलेज महिला डिग्री कॉलेज है वो ह उसमें भी हम लोग के लिए हर चीज बहुत सब सामना करना पड़ता है कठिनाई झेलनी पड़ती है एक एक चीज को ध्यान देकर हर समय को ध्यान देकर चलना पड़ता है पी जी कॉलेज में भी बहुत छेड़खानियाँ होती है लड़के लड़के अपने में हीं भिड़ जाते हैं जब देखिए दुगुन ये कट्टा बंदूक अपने लेकर अपने चक्कू उक्कू से हमेशा हड़काते रहते हैं हम लड़कियों को डरवाते रहते हैं ये सब चीजों को हमें सुधारना चाहिए ताकि लड़कियों को कुछ यानी की कुछ पढ़ सकें और न कुछ नाम रौशन कर सके लेकिन लड़के हमेशा जब देखो तो हमेशा लड़कियों को धमकाते रहते हैं छेड़ते रहते हैं ये सब चीजों को हमें बहुत से ध्यान देना पड़ता है ये हम लोग को बहुत बचना पड़ता है मैं अपनी इज्ज़त के लिए हर चीज को देख दाख कर चलना पड़ता है और हमें गाजीपुर महिलाओं के लिए बहुत सी समस्याओं को उलझन उलझन निकलना पड़ता है गाजीपुर गाजीपुर की पानी की भी सुविधा बहुत ही जरूरी है और आज भी बहुत ज्यादी महंगाई है हमें इसी महंगाई को कम करना चाहिए यह इतना महंगाई हम लोग के लिए बहुत समस्या उलझाता है खास कर मिडिल क्लास फैमिली के लिए और सबसे समस्या सुलझना पड़ता है और बस बस में इतनी भीड़ होती है जिससे कि हम अपने आप को सेफ्टी नहीं रख पाते हैं